में कठुए रैह्न आह्ली आं हाइकिंग दे नाल हून में बैष्णो माता दे ही गेदी पिछले साल उद्धर हून ते सर्दियां आई गेइयां ठंड बड़ी ऐ उत्थें बर्फ पौना शुरू होई गेई ऐ गर्मी दे मोसम च ही में गेदी बैष्णो माता दे साढ़े घर दी फैमली ही गेदी बच्चे हे गेदे बाण गंगा न्हाते उत्थें बाल गंगा बी ऐ बड़ा उच्चा मन्दर ऐ बैैष्णो माता दा बड़ा सुंदर मंदर ऐ उद्धर नरातें च बड़ी सुंदर त्यारी होंदी ऐ बड़ा मजा आंदा उद्धर जाने दा फोटो फाटो खिच्चदे बच्चे बड़े बड़ा सुन्दर मन्दर ऐ इ'यां ठंड ठंड रैंह्दी उद्धर बड़े गर्मी सा गर्मी च बड़ी ठंड रैंह्दी ऐ उद्धर इसलै सर्दियें च बर्फ बुर्फ पौंदी उद्धर इसलै बड़ी ठंड ऐ उत्थें बड़ा मज़ा आंदा जाने गी उत्थें बड़ा सुन्दर में बरसांतीं दे मोसम च गेई ही गर्मी च उत्थें गोआची गेई ही में फ्ही पुलिस दे कोल गेई उत्थें पुलिस फौज बी ऐ उत्थें गेई उन्नै फिर मिकी दित्ता भई इ'यां इयां ओह् करी जानकारी बोलो उत्थै में बोलेआ फिर उ'नें मिकी साधन दित्ता उत्थै तुप्पने दा बी ऐ उत्थें साधन उ'नें बोलेआ भाई इयां इयां स्पीकरै च बोलेआ भाई इ'यां इ'यां इक गोआची गेदा ऐ ते उं'दे घर दी फैमली कुत्थें ऐं फिर साढ़े घर दी फैमली आई गेई मिकी लेई गे उत्थां में आई गेई में रस्ता भुल्ली गेदी ही भिरी उ'नें मिगी लेई गे फिर मेरा देर आया इनें मिकी लेई गे उत्थुआं तुप्पियै बड़ा उंचाई च मंदर ऐ बड़ा रश होंदा उत्थै भीड़ बड़ी होंदी ऐ नरातें च ते जान निं होंदा इन्नी भीड़ होंदी ऐ उत्थै काफी इन्नी भीड़ होंदी ऐ बड़ी मुश्कल नाल जाना पौंदा ऐ उत्थै इन्ना रश होंदा ऐ इसलै सर्दियें च लोक घट्ट जंदे कि बर्फ पौंदी ऐ उत्थै जाने आह्ले जंदे रैंह्दे पर इ'यां लोक घट्ट जंदे बर्फ पौंदी उत्थें ठंड बड़ी होंदी ऐ ते गर्मियें च बड़ी दुनियां जंदी बड़ा रश होंदा उत्थें पैर टकाने दी जगह् निं होंदी बड़ी सत्या आह्ली मता ऐ लोग सुक्खनां करदे उत्थैं चढ़ांदे बड़ी सत्या आह्ली माता ऐ चढ़ाई चढ़ अस चढ़ाई चढ़ने अस अस चढ़ाई चढ़ने बड़ा थक्की जन्ने ब हैनी पजोंदा माता दी इन्ना सत्या सी माता दे भवन दे उत्थें पुज्जने कोई पता नी भई लगदा भई साढ़ियां बड़ा मज़ा औंदा उत्थें जाने गी कोई थकावट कोई कक्ख निं होंदी ऐ मां प्हाड़ चढ़ने गी बड़ा मज़ा आंदा इ'यां प्हाड़ें सप्पड़ टक्कियां बनाई दियां उ'नें टक्किया जाओ इ'यां रोड़ शिड़क बनाई दी शिड़का जाओ घोड़े लग्गे दे उत्थें जाना चाहिदा भ माता दे दरबार दिक्खना चाहिदा बड़ा नज़ारा आंदा उत्थै बड़ा सुन्दर मोसम हर इक चीज़ मिलदी ऐ उत्थें हर इक मन ओह् ऐ दकाना न हर इक चीज़ जो मर्जी लैओ खऱीदियै जेह्ड़ा किश खऱीदना खरीदी लैओ हर इक चीज़ ऐ लंगर लग्गे दे उत्थैं थाह्रें थाह्रें मतलब बड़ा मज़ा आंदा माता दे दरबार जी करदा बार बार जांदा रेहियै पर चढ़ाई बड़ी ऐ उत्थैं जे असीं गोआची उत्थें कोई गोआची जा मतलब उत्थै घरबाना नी उत्थें ओह् लग्गे दे होंदे पुलिस आह्ले होंदे उत्थै फौज होंदी उ'नेंगी बोलना कि साढ़ा कोई बच्चा गुम होई गेदा जां कोई स्याना गुम होई गेदा जां कोई घरै दी फैमली असी गुम होई जा उत्थै बोलना ओह् स्पीकर च बोलदे ऐं सब कुछ पता लग्गी जंदा ऐ उत्थें सब फैमली मिली जंदी ऐ उत्थुआं इ'यां केईं बारी रश च गुम बी होई जंदे बच्चे चिंता करने दी कोई जरूरत निं होंदी उत्थें जम्मू ते बड़ी दुनिया जंदी ऐ लाग्गे दे बी पद्दरे लोग भोले भाले बड़े दुनियां जंदी मतलब स्याने बी बजुर्ग चलोंदा निं उं'दे कोला ओह् बी जंदे न उत्थै माता दे इन्नी सत्या ऐ माता दी जाना चाहिदा माता दे दरबार हाइकिंग दे नाल बैैष्णो वादी बैैष्णो देवी दे मंदर जाना चाहिदा बड़ा मज़ा आंदा जाने गी